हेल्ल' औ औ नों सोरमोनलाय अ अ माबायदि मेकआप खालामजागोन नोंनो माबायदि मेकआप नोंङो माबायदि मेकआप खालामजागोन जेनेबा हाइ क्वालिटिनि नांगौ ना ल' क्वालिटिनि नांगौ एसे हाइ क्वालिटिनि लायोब्ला बिदिनो सेभेन थावजेननिफ्राय ओरै स्टार्ट जागोन ओमफ्राय ल' क्वालिटिनि लायोब्ला ओरै फाइभ थावजेननिफ्राय जागोन औ नोङो ड्रेसखौबो नांगौबा फट'सुटआव नांगौबा मोनफागोन प्राइसआ एसे बारा जागोन आरो औ बेलेग बेलेग रोखोमनि दं नोंनो माबायदिनि नांगौ जेनेबा नोङो बड'नि ट्रेडिसनेल नांगौबा दखनाखौ मोनगोन लेहेंगाफोरबो मोनगोन नोंनो माबायदि नांगौ अ नों माबायदि फट'सुट बानायनो सान्दोंमोन

अ खालामफैजानो हागोन जेनेबा हाइ क्वालिटिनिखौ लायोबा एसे खमायनानै होनाय जागोन औ जेनेबा नों ड्रेस आरिखौ लायोब्ला बारा जागोन आरोना प्राइसआ

औ जायगाया बबेहाय लानायमोन फट'सुट खालामनो अ औ औ दे लाफैदो होनबालाय औ दे होनबा